یا گڈ ایوننگ سر ہلو جی تاج ہوٹل منالی سے بات کر رہے ہیں جی سر مجھے آپ کے روم چاہیے تھے یہاں پر فرینڈس ہمارا تو ہم منالی اسٹے کرنا چاہتے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں اپنے ہوٹل کے بارے میں یہ کتنی مطلب کہاں پر ہے یہ اچھا اچھا تو یہ مطلب مطلب بالکل نزدیک ہے نہ سر جی سر پندرہ اگست کی ہماری ڈیٹ ہے تو آپ مجھے بتا دیجیے ہم دس لوگ ہیں تو کتنا آپ کا چارج لگے گا جی کتنے روم ہیں اور وہاں کا واش روم کیسا ہے لنچ کیسا ہے اچھا پانچ ہزار پر ڈے تو اُس میں انکلوڈنگ لنچ بھی ہوگا لنچ ڈنر بریک فاسٹ کا کیا رہے گا سر چلو اچھا اچھا تو پھر دیکھیے ہم جو دس لوگ ہیں تو مطلب آپ ایک روم میں کتنے لوگ رہ سکتے ہیں اچھا مطلب ایک روم ایک روم میں سر بیڈ کتنے ہوں گے اچھا ڈبل بیڈ ہوگا تو دو لوگ اِس پہ سو سکتے ہیں اچھا اچھا تو سر آپ تھوڑا سا اور ڈسکاؤنٹ کیجیے نا کیوں کہ ہم دس لوگ ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں بریک فاسٹ لنچ اور ڈنر کے پیسے چارج ہوگا اچھا اچھا اور سر اور کیا فیسلٹیز ہیں آپ کی ہوٹل کی سر

اچھا اچھا سر ہم کیا کرنا پڑے گا ہلو اچھا اچھا سر بک کرنے کے لیے کیا جی جی آپ کو کچھ ایڈوانس دینا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا چلیے تو کل واٹسپ کال بیک کر کے بتا دوں گا کہ مجھے وہ نہیں نہیں آپ مجھے انفارمیشن جو ہے نا واٹسپ کر دیجیے گا میں آپ کو بتا دوں گا کہ مجھے بک کرنا یا نہیں ٹھیک ہے ٹھیک سر اوکے